मुंहिंजे हिसाब सां असांजे लाइ सिंधी भाषा जे लाइ असांजी हिन दुनिया में इहे चुनौतियूं आहिनि कि सभिनि खां वधीक त इहा असांखे चुनौती आहे की असांजे जेका ॿार आहिनि असांजी जेका नईं जनरेशन आहे उहा सिंधीअ में नथी ॻाल्हाए हुन सां छा थो थिए की जेका असां हिन लैंग्विज खे हिन भाषा खे असांजी पंहिंजी भाषा खे सिंधी में अॻियां वधाइण था चाहियूं लेकिन उहे अॻियां कीअं वधंदी छोकी जेका नईं जनरेशन आहे उहे हिन में इंवॉल्व थियण ई नथी चाहे हुननि जी बिल्कुल दुनिया ई अलॻि आहे छोकी माइट ई ॿारन सां सिंधी में न था ॻाल्हाइन हिंदी स्कूलन में था पढ़न इंग्लिश स्कूलन में पढ़नि था वरी अची ट्यूशन्स घर में त माउ पीउ सां हुननि जो सिंधी में ॻाल्हाइण थींदो ई कोन्हे त जंहिंसा छा थींदो उहे सिंधी भाषा सिखी ई नथा सघनि रुगो हिंदी इंग्लिश ऐं इअ ई भाषाऊं हलनि थियूं सिंधी भाषा अगरि इअं ई हलंदी रही त हिकु ॾींहुं इहा ज़रूर ज़रूर ख़तमु थी वेंदी तंहिं करे असांखे सभिनि खां वॾो कमु इओ करिणो आहे कि पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं तॾहिं इहा भाषा अॻियां वधंदी न त हिन जे लाइ ॾाढी परेशानी थी वेंदी